बहुत घर परिवार है जो बिजली पे निर्भर है जैसे गरीबों को मिट्टी का तेल पहले मिलता था अब तो मिट्टी का भी तेल नहीं मिलता है जो दिया लालटेन लोग जला सकें या बहुत लोगों की गरीबी के कारण लिए इमरजेन्सी लाइट भी नहीं है बहुत इमरजेन्सी लाइट भी रखे हुए हैं इंव्हैटर भी लगाए हुए हैं जिन लोगों को इंव्हटर नहीं है या इमरजेन्सी लाइट नहीं है पैसे की कमी है वाे लोग उसी पे निर्भर हैं अंधेरा में खाना नहीं बना पाते हैं या फिर अंधेरा में बैठ के खा नहीं पाते हैं या फिर बहुत ढंग की बातें होती हैं जो गर्मी में रह नहीं पाते हैं गर्मी में इंव्हैटर नहीं है जिसके पास वो बिजली नहीं रहने पर वो कैसे रात में सोएँगे पंखा नहीं चलेगा या फिर वो खाना कैसे खाएँगे या जिनके पास बच्चे हैं वो बच्चे कैसे रहेंगे कैसे सोएँगे बच्चे जब कुछ भी करें बच्चे जग गए बच्चे रहने नहीं है अंधेरा में बहुत तरह की समस्याएँ होती है बिजली के लेके बिजली कटौती होने पर बहुत लोग हैं जो बहुत परेशान हो जाते हैं जिनके पास लाइट नहीं है इंव्हटर नहीं है इमरजेन्सी लाइट नहीं है या फिर चार्ज करने के लिए भी लाइट नहीं है बहुत तरह की समस्याएँ होती है तो बिजली कटौती होने पर बहुत लोग हैं जो बिजली पे निर्भर हैं जिनके पास जलावन नहीं है गैस नहीं है या बहुत लोग हैं जो इंडेक्सन खाना भी बनाते हैं वो बिजली पे ही खाना बना के खाते हैं तो बिजली कट जाने के बाद वो फिर गैस नहीं है तो वो फिर सोचते हैं बिजली तो आई नहीं खाना कैसे बनाएँ जिनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं वो भूखे रहते हैं बहुत तरह की बिजली की समस्या होती है बिजली रहना बहुत ही आवश्यकता है बिजली के कटौती में होने के बाद बहुत लोग परेशान हो जाते हैं बिजली नहीं कटनी चाहिए बिजली हमेशा रहनी चाहिए बिजली की कटौती होने पर बिजली की रोशनी एक ऐसी है बच्चे की पढ़ाई में जो बच्चे बिजली की रोशनी में पढ़ लिए हैं वो बच्चे लालटेन में नहीं पढ़ते हैं इमरजेन्सी लाइट में नहीं पढ़ते हैं उनको लाइट में पढ़ने की आदत हो गई है वो बच्चे हमेशा सोचते हैं पूरा रोशनी रहे जिसमें हम पढ़ें बैठ के ये कम रोशनी में नहीं बच्चे को भी बहाना मिल जाती है ये कम रोशनी है रोशनी नहीं मिल रही है हम कैसे पढ़ें नहीं पढ़ेंगे हमको अच्छा रोशनी चाहिए जिसमें हम पढ़ेंगे बिजली कटौती में बहुत ढेर सारी परेशानी हो जाती है सबके पास बहुत सी समस्याएँ होती है बिजली की रोशनी नहीं मिलने पर में